हैलो आप ओला ओला से बोल रहे हैं हाँ हाँ हाँ मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और मैंने खेड़ापति कॉलोनी के लिए मैंने आपसे गाड़ी बुक कराई थी जो कि गाड़ी अभी मेरे पास आई नहीं है अच्छा अच्छा अच्छा क्या क्यों तो आपने गाड़ी जब आपने गाड़ी भेजी नहीं है तो अब और हमें जाने का समय भी पूरा निकल रहा है

तो अब ये अब पैसे के बात कर रहे हो गाड़ी कहीं की कहीं पहुँच रही है गाड़ी मेरे पास आ नहीं रही है जब मैं तो ओला वालों से मैंने बात करी ड्राइवर से भी पूछा तो कहरा आपको पेमेंट पूरा देना पड़ेगा मैं पेमेंट क्यों दूँगा भैया हैलो हाँ हाँ हाँ अरे भैया तो मैं जब गाड़ी मेरे पास आई तो मैं नहीं तो मैं काहे का पूरा दूँगा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अरे तो भैया मैं पैसा क्यों दूँगा हाँ

अरे भाई गाड़ी मैंने खेड़ापति से खेड़ापति उसके पते पे मंगाई थी गाड़ी थाटीपुर पहुँच गई है अब अब वो किराया मेरे से भुगतान करने की बात कह रहा है तो मैं काहे पे भुगतान करूँगा उसका हेलो हाँ अरे तो कंपनी अरे तुम्हारी जो ओला है तो मेरे पास तो आई नहीं है ना मैं जो उसमें बैठा ही नहीं हूँ जब मैं बैठा होता है तो मैं किराया भी देता हाँ समय बहुत हो गया है मेरे लिए समय की कीमत आप तो समझते नहीं हो आप अपने समय के तो जानते हो पर दूसरे के समय को नहीं मानते हो आप दूसरे के समय को मानो और समझो बात को तो हमें गाड़ी जगह पर मिल जाए और हम आपका पेमेंट करने को तैयार हैं